साढ़ा जेह्ड़ा हिंदोस्तान ऐ एह्दे बिच्च मतलब फ्रीडम आफ प्रैस जेह्ड़ी होंदी ओह् बड़ी ज्यादा इंपाटैंट होंदी ऐ मतलब लोकें मतलब जेह्ड़ी चीज तुस न्यूज च दिक्खा दे ओह् पूरी तरीके कन्नै सच्च नी होंदी मतलब असें मतलब आपें रिसर्च शिचर्च करनी चाहिदी ते ओह्दी चीज गी मतलब अक्ख बंद करियै नेईं जकीन करना चाहिदा हून जियां थोह्ड़े अस साढ़े आंह्गर थोह्ड़े हारे ऐजुकेटड लोक न असें पता के मतलब जेह्ड़ी चीजां ओह् दसदे ओह् पूरे तरीके कन्नै सच्च नी होंदियां जिनें लोके नेईं पता ओह् ते अक्ख बंद करियै बी बिश्वास करी ओड़दे इक ते ओह् धर्म दे नांऽ उप्पर बंदे बड़ा भड़कांदे कि मतलब इस बंदे वोट देओ हर इक मतलब जेहड़ा न्यूज चैनल ऐ ओह् अपनी अपनी पार्टी दा सिर्फ पार्टी नेईं हर इक न्यूज चैनल अपनी पार्टी गी स्पोर्ट करना ते जिस बंदे ने ओह् न्यूज दिक्खनी ना उन्नै बी उसी पार्टी गी स्पोर्ट करना जियां उ'नें फंडिंग दित्ती दी होऐ कि साढ़ी पार्टी दे बारे च गलत नेईं बोलना दुई पार्टी दे बारे च जेह्ड़ा पूरा चिट्ठा ऐ ओह् खोली ओड़ो मिकी पता ऐ कोई पार्टी पूरी प्रफैक्ट नी होंदी असें बंदे दिक्खियै वोट देना चाहिदा पर नेईं इत्थैं पार्टी ते धर्म दे नांऽ उप्पर वोट देआ दे ते जेह्ड़ी प्रैस ऐ साढ़ी हिंदोस्तान दी ओह् बी जेह्ड़ी ऐ बिकी दियां इस चीज आस्तै नी मिकी लग्गा दा जेह्ड़ी गोरमैंट ऐ ओह् प्रैसर बनांदी कि साढ़े बारे च तुसें किश बुरा आखेआ असें तुसें छोड़ना नेईं ते प्रैस जेह्ड़ी ऐ ओह मिली जंदी गोरमैंट कन्नै ते असें जेह्ड़ा सच्च होंदा ओह् पूरा कदें पता लगदा नेईं जियां इंदरा गांधी दा टाइम पीरियड हा उन्ने अद्धी राती मतलब इक ते उन्नै अमरजैंसी घोशत कीती ही ते न्यूज आह्ले बताई बी नेई सके कि मतलब अमरजैंसी घोशत होई दी ते अद्धी रात उ'नें बिजली कट्टी ओड़ी जेह्ड़े प्रैस आह्ले जेह्ड़े जिन्ने बी हैन न्यूज पेपर शेपर प्रिंट करने आह्ले जेह्ड़े सैंट्रस न उत्थे ते मतलब ओह्दे बाद न्यूज पेपर च छप्पेआ कि मतलब अमरजैंसी लग्गी दी ही मतलब जेह्ड़ी प्रैस जेह्ड़ी होंदी ओह्दी फ्रीडम मतलब बड़ी इंपाटैंट होंदी जियां साढ़ी डैमोकरेटिक कंट्री ऐ नां इस चीज आस्तै मतलब लोक जो चीज दिखदे उस चीज पर जकीन नी करना चाहिदा जियां अस बाट्सऐप उप्पर कोई मैसज आई जंदा फारवर्ड करो मतलब असें फेक न्यूज नी फैलानी चाहिदी दुए लोकें आस्तै बी एह् चीज गलत होंदी हून जियां पिच्छें ओह् न्यूज आई ही चंडीगढ़ जेहड़े वीडियो वारयल होऐ हे ओह्दे च झुठे बंदे फसाया कि न्यूज आह्ले बी गलत चीज उप्पर जकीन करियै पूरी रिसर्च कीती नी इ'यां गै उसी बंदे बदनाम करी ओड़ेआ मतलब असें पह्ले ते पैह्ली गल्ल ते एह् आई पूरी गल्ल पर रिसर्च करनी चाहिदी इ'यां किसै चीज पर जकीन नी करना चाहिदा ते कन्नै जेह्ड़ी फ्रीडम होंदी प्रैस दी ओह् बी बडी इंपाटैंट होंदी गोरमैंट गी जेह्ड़ा दवाब नी बनाना चाहिदा जेह्ड़ी प्रैस बुराई बी करा दी तां करन देनी चाहिदी पर केई बार प्रैस बी हद्द करी ओड़दी कि मतलब हद्द कोला ज्यादा बोली ओड़दी ओह् चीज ते चलो बक्खरी होई ही पर इ'यां फ्रीडम मतलब जेह्ड़ी अजादी ऐ साढ़े खबर देने आह्ले जेह्ड़े जर्नलिस्ट इं'दी बड़ी इंपाटैंट होंदी